ग्रामीण क्षेत्रमे शिक्षा व्यवस्थाके बेहतर उपाय बनाबैके लेल सरकार बहुत योजना चालू केलकैए जेकरामे मध्याह्न भोजन छै पोशाक राशि छै साइकिलके राशि छै ई सब चीज देबएके इएह लऽ जरुरत पड़ै छै जे कि लोग बच्चा इसकुल जाए बच्चाके जा के इसकुलके एक पोशाक रहए ओहि अपन पोशाकमे जाए आर यदि दूर पड़ि जाइत छै इसकुल तऽ ओहो ओकर लेल सरकार साइकिल योजना चालू केलए हँ जेकरामे कि सबके साईकिलके पैसा साईकिलके राशि देल जाइत छै आ सब अपन साईकिलसँ इसकुल जाए छै ई सब भी बहुत व्यवस्था आर जहन प्राथमिक इसकुलके लेबलमे मध्याह्न भोजन चालू करल गेलैए प्राथमिक शिक्षा लए कऽ माध्यमिक मिडिल इसकुल तक माध्यमिक इसकुल तक कि मध्याह्न भोजन सुचारू रूपसँ जे चालू करल गेलै जेकि बच्चा सबकेँ भोजन जखन अवकाश होइत छै जखन मध्याह्न मध्यके समय होइत छै जहन भोजनके ओहि लेल आवश्यक छै तऽ ओ के ओ चीजकेँ व्यवस्था सरकार खुद इसकुलमे ही कए देलकै जकरा कि जकरा कन कि बच्चाकेँ घरऽ नहि जाइत पड़ैए घरसँ किछु लए कऽ नहि आबय पड़ै तऽ सरकार खुद भोजनके व्यवस्था कए देलकैए तऽ ओकरासँ बच्चा सबकेँ फायदा छै आर ई सब चीजकेँ देखैत सरकारी इसकूलमे बच्चाकेँ उपस्थिति कम होबएके किछु ई भी कारण छै कि योग शिक्षक नहि एखन तक बहाली भेलैए जेकरा लेल कि यदि जब शिक्षक ही नहि रहतए तऽ इसकुलमे तऽ शिक्षाके देतै शिक्षकके काम छियै शिक्षा देना आ बेहतर शिक्षा देना जबतक बढ़ियाँ नहि इसकुलमे रहतै तबतक शिक्षा बढ़िआँसँ नहि मिलए सकए बच्चा सबकेँ ओकर लेल धीरे धीरे सरकारके ई होना चाही कि प्रतियोगिता परीक्षाके आयोजन करि कऽ आ शिक्षकके कमीके दूर करबाक चाही जेकरासँ कि अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हुए आर लोक सरकारी इसकुलमे भी प्राइवेट इसकुलके जेना बढ़िआँ पढ़ए इसकुलके साथ होना चाही सारा सिस्टममे एक तऽ इसकुल चलना चाही प्रोपर ढ़ंगसँ जे भी शिक्षक अपन अपन शिक्षाके अलख जगा कऽ आ बच्चाके उज्ज्वल भविष्यके कामना करैत देखैत कि बच्चा के किएकि बच्चा सब जे होइत छै देशके भविष्य होइत छै हुनकर लेल शिक्षा सबसँ प्रथम चीज छी जरुर शिक्षा देबाक ही चाही जेकरासँ भी शिक्षा नहि रहैत छै यदि शिक्षासँ केओ ओकरा वञ्चित राखतै तऽ फेर ओकर भविष्य बहुत अन्धकार हो जेतै हुनकर लेल एक योग्य शिक्षकके आओर बहाल करिके सरकारके ई होना चाही कि योग्य शिक्षकके बहाल करिके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दए तऽ सरकारके प्रथम प्रयास होना चाही आर ई बहुत सा योजना भी लाभकारी होइत छै जकरा लेल हुनका बहुत प्यारा योजना मध्याह्न भोजन पोशाक राशि ई सब चीज देखैत बढ़िआँ छी तऽ ई सब चीज शिक्षासँ लोग दूर नहि भागना चाही कोई भी कि लेकिन जबतक बच्चा इसकुलमे जेतै तखने शिक्षा प्राप्त कए सकइए नहि कि घरमे रहिकऽ शिक्षा शिक्षकके भी दायित्व होना चाही कि शिक्षाके बढ़िआँसँ सुचारू ढ़ंगसँ चलाना चाही